जोंनि बे जायगायाव ना हमग्रा हारिफोर गोबां दङ जेरै राभा सानथालि

राय नाथ गोबां हारिनि दं जयै मोनसे जायगायाव गासिबो जयै मोनसे रायजोआवनो थायो जोंनाव गोबां हारि माहारिनि मानसि दङ ना हमग्रा हारिफोरा बेबादिनो दुर्गा फुजा बैसागु बेबादि धोरोमफोरखौ फालियो लोगोसे खृस्टानफोरबो दङ खृस्टानफ्रा खृस्टमास फालियो जोङो बेवहाय लोखि फुजा कालि फुजा आरो बिस'कर्मा फुजा बेखौ फालियो गोबां बांसिना जोंनाव हिन्दु माहारिनि मानसि दङ हिन्दु माहारिनि मानसिफोर गोबांसिन दङ आरो खृस्टानफ्रा बुहुथ खम आरो ओमफ्राय बेनि जोंनि जायगायाव बांसिनानो ना हमग्रा हारिया राभा सावथालि बे बांसिन आरो